हेल' आं मोनसे सिम बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन औ औ अ जागोन औ ओमफ्राय नेटवार्क सिस्टेमा माबादि बेना नेटवार्क सारभिसा मोजां नंगौना नङा अ औ ओमफ्राय रिसार्जा बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जायो

औ औ

औ ओमफ्राय ओमफ्राय माब्लासिम साबमिट खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय बानायनायाव बेसेबां लागोन फिसखौ अ औ अ दे होम्बा लांफानानै खालामहैनोसै गाबोन डकुमेन्ट्सफोरखौ औ जागोन औ औ दे होम्बालाय जाबाय औ थेंकिउ